रियासी इक जगह् उद्धर मतलब उद्धर उत्थें कोई बी रोड़ जां कुछ बी बना मतलब स्हेई नी ऐ बड़ा गंदा रोड़ ऐ मिट्टी दा रोड़ ऐ ऐसे ही टुटा फुट्टा रोड़ ऐ होर कालेज़ दी फैस्लिटी बी अच्छी नी ऐ जेह्ड़े कालेज़ न उद्धर मतलब अच्छे कॉलेज़ नी ऐ बच्चें गी उद्धर दा निकलियै दूर दूरै गी जाना पौंदा पढ़ने आस्तै क्योंकि जेह्ड़े उद्धर कालेज़ न बिल्कुल अच्छे नी ऐ उद्धर कुछ बी अच्छा नी पढ़ांदे होर उद्धर कालेज़ बी जेह्ड़े बच्चे सब्जैक्ट पढ़ने होंदे ओह् सारे सबजैक्ट बी नेईं मिलदे जेह्ड़े उनें बच्चें गी इंट्रस्ट होंदा सब्जैक्ट पढ़ने आस्तै ओह् नेहा मतलब कि अपना ग्रांऽ रियासी छोड़ियै कुदै होर जाना पौंदा होर उद्धर दी जेह्ड़ी रोड़ कंडिशन ओह् बी स्हेई नी ऐ कंपनी बी नी ऐ उत्थें कोई होर जे जेह्ड़े लोक कम्म करदे कंपनी उनें बी बड़ा दूर बाह्र जाना पौंदा उद्धर कोई बी ऐसी फैस्लिटी नी ऐ जेह्दे कन्नै बंदा उद्धर रेही सकै